देखिए कोई चित्रकारी अगर करनी है तो हमको सबसे पहले किताबें पढ़नी है क्योंकि क्या है किताबें पढ़ेंगे तभी तो हमको मालूम होगा के कौन से चित्र बनाने हैं और किस चित्र में कौन से कलर लगेंगे और कितना ऊंचा नीचा बनाना है या पेंसिल और वो रखने की सारी व्यवस्थाएं उसमें लिखी होती हैं कौन से कलर बनाने की विधि लिखी होती हैं कितना पानी डालना है कितना कलर डालना है और हर सामान रखने की व्यवस्थित जगहें उसमें दी जाती हैं कि कौन सा सामान किस जगह पे कैसे रखा जाता है और कहाँ पे रखने से सुरक्षित रहेगा वो सब जानकारी हमको किताबों से मिलती है इसीलिए किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले किताब से ही हमको सारी जानकारियाँ मिलती हैं और चित्रकला करने के लिए किताबें पढ़ी जाती हैं इसलिए कि क्योंकि उसमें चित्रकला सारी दी रही जाती हैं और उसे देख कर हम उसके कलर पहचानेंगे और देखेंगे कि कैसे ये बनाए गए हैं कौन सी लाइनें किस तरफ़ खींची गई हैं कौन सी बड़ी लाइनें हैं कौन छोटी हैं किस तरह से उसको बनाएंगे और कैसे कलर करेंगे वो सब जानकारियाँ हमको किताबों से मिलती हैं तो किताबें पढ़ना ज़्यादा आवश्यक रहता है चित्रकला करने में और उसमें चित्र सारे बनाए रहते हैं देखते हैं उसको देखने से हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं इसलिए किताबों को देख कर के हम चित्रकला करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता हैं